हेलो हँ हँ हँ बाजू

दोकानके लेल ऑडिट दोकानके लेल ऑडिट करबै तऽ दोकानके लेल ऑडिट करबै तऽ कोन चीजके अहाँके पास दोकान अछि अच्छा राशन जनरल स्टोरके अहाँ पास दोकान अछि ठीक छै तऽ ओहिके लेल अहाँके जी एस टी ओ भरैके हेतै टी डी एस सेहो कटैके हेतै अच्छा अच्छा अच्छा आओर टैक्स ऑडिट सेहो भरबै अहाँ साले साले ईसब अहाँके सबकिछु बाकी अछि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा देखिऔ टी डी एस के फीस जे अहाँके जे छै हमरा एहिठाम टी डी एस तीन हजार टाका टी डी एस के ठेका ठीक छै मार्केटके रेटसँ अहाँके कममे कऽ देब हम तीन हजार टी डी एस के छै जी एस टी फाइलिङ्ग अहाँके छै जतेक एमाउण्ट अहाँके सरकार लेथिन तऽ सरकार जतेक लेथिन तऽ ओहिमेसँ अहाँके हमरा मात्र पाँच सओ टाका एक्स्ट्रा दऽ कऽ हम अहाँके कऽ देब ओ ठीक छै आओर टैक्स ऑडिट अहाँके कटल एहि सालके टैक्स ऑडिट जे होइ छै तऽ ओहिके लेल अहाँके हम अँ पनरह हजार रुपैआ लेब ठीक छै हँ हँ मन्जूर अछि अहाँके एतेकपर हँ एगदम पनरह हजारमे भऽ जेतै अहाँके पनरह हजारसँ एक टका अहाँके ज्यादा नहि लागतै सिर्फ ऑडिटके आओर जी एस टी के अहाँके जी एस टी के अहाँके अलग पाइ लागत हँ हँ जी एस टी के अहाँके अलग पाइ लागत हँ हँ हँ ओतेक तक नहि लागतै पचास नहि लागतै अहाँके तीन हजार चारि हजारमे हम जी एस टी कटबा देब टी डी एस के पइसा अहाँके बादमे अहाँके दिअऽ पड़त पहिले अहाँके टैक्स ऑडिट हेतै टैक्स ऑडिटके पइसा हम लऽ लेब एखने टी डी एस के पाइ जे छै हम अहाँके दस दिनके बादो अहाँ देबै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै हँ जी एस टी के पाइ हमरा फेर चाही अभिए ओहिके लेल अहाँके डोकुमेन्ट अहाँके दिअऽ पड़त डोकुमेन्टमे अहाँके जे छै आधार कार्ड अहाँके हैत ने हँ तऽ हँ पैन कार्ड हैत अच्छा अच्छा तऽ आधारके अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँके ओही आधार कार्ड अहाँ लऽ लेब अपन पैन कार्ड लऽ लेब आओर जे छै अहाँके डोकुमेन्टके तौर पर जेना अहाँके जे भी चीजके ऑडिट करबै एकटा अपन दोकानके ऑडिट करबै दोकानके बिल अहाँ लऽ लाएब कतऽसँ माल उठेने छिए अहाँ बुझलिए माल कतऽसँ अहाँ हँ जी एस टी नम्बर अहाँ अपन लऽ लाएब आओर जे दोकानके जेना आब अहाँ समान लाबै छिए ने मार्केटसँ बेचै लेल तऽ समानके अहाँके पेपर दैत हैत ने कोनो बिल तऽ से जतेक अहाँके पास बिल हैत राशन पानीके तऽ सारा अहाँ बिल लऽ कऽ आएब ठीक छै आओर ओहिके बाद जे छै अहाँके पनरह हजार रुपैआ लऽ कऽ आबि जाएब अहाँ आओर आधार कार्ड पैन कार्ड पासबुक लऽ लेब अहाँ अपन ठीक छै आओर अहाँ एकटा फोटो हमरा व्हाट्सपपर भेज देब ठीक छै हँ फोटो अहाँ भेजब आओर साइन करै लेल तऽ आबऽ पड़त लेकिन साइन करैके लेल अहाँके आबऽ पड़त ठीक छै तब हँ ठीक छै आबि जाएब अहाँ